आं जोंनि ओनसोलनि बेंतल बेंतल एरियानि बारबि दखानाव मम' सावमिन अर्दार खालामदोंमोन आङो दा मिन्थिनो लुबैयो दि आंनि अर्दार खालामनाय बेसादा बबेसिम सफैखो आङो दाहालागै नेगासिनो दङ आंनि अर्दार खालामनाय मुवाखौ मोन्नो थाखाय आरो जानो थाखाय नाथाय दासिमहालागै सफैयाखै बेनिखायनो आङो अर्दार खालामदोंमोन दि बेंतल ओनसोलनि बारबि दखाननि मम' सावमिनखौ दाहालागै सफैयाखै